جی ہاں کچھ ایسے موضوعات ضروری ہیں جن پر لکھنے کا دل چاہتا ہے لیکن شک اور ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے جیسے مذہب اقلیتوں کے مسائل ذات پات کا نظام یا حکومت کی پالیسیوں پر تنقید ان موضوعات پر لکھنا بعض اوقات احساس ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ فوری جذباتی رد عمل دیتے ہیں اور اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے ہندوستان میں خاص طور پر مذہبی ہم آہنگی آزادی اظہار اور انسانی حقوق جیسے موضوعات پر بات کرنا کچھ حلقوں میں ممنوع سمجھا جاتا ہے بعض اوقات ان پر لکھنے سے نفرت انگیز تبصرہ قانونی مسائل یا سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اس لیے بہت سے لوگ ان موضوعات پر لکھنا لکھنے سے کتراتے ہیں حالانکہ ان پر بات ہونا ضروری ہے تاکہ معاشرہ بہتر سمجھ میں جا سکیں